मूंखे शुरूअ खां वठी कला जो ऐं ड्रॉइंग जो काफ़ी शौक़ु रहंदो हुओ ड्रॉइंग में ड्रॉइंग में बि मां तरह तरह जा ठाईंदी हुअसि काफ़ी जिते जहिड़ी का ड्रॉइंग ॾिसंदी हुअसि हुनखे फ़टाफ़ट ठाहिण जी कोशिश कंदी हुअसि ऐं कला में बि मां जेको ॾिसंदी हुअसि हुनखे मां पंहिंजे घर में ठाहिण जी कोशिश कंदी हुअसि बचपने खां वठी मूंखे शौक़ु रहियो आहे ऐं गुलदस्तो सजायो सजायो हुओ हुनखे पी ओ पी सां पहिरीं सजायो पी ओ पी सां हुनजे मथां कलाकारी कई उहो रंग वग़ैरह सभु लॻाए करे ऐं हुनजे मथां हुनजे मथां सुठी तरह सां सिंगारे करे ऐं घर में रखियो हुओ अञा ताईं असांजे घर में पियल आहे काफ़ी मुंहिंजे ॿारनि खे बि हिन ॻाल्हि ते ॾाढो ख़ुशी थींदी हुई ऐं उन्हनि बि पंहिंजे स्कूल में अहिड़े नमूने ठाहियो जेके उहे पहिरों नंबर इनाम जीते आहियूं हुयूं काफ़ी खुशी थींदी आहे जॾहिं ॿारनि खे बि असां सजाए करे ॾेखारींदा आहियूं त हीअ शइ हीअं ठहींदी न हीअं शइ ठहींदी ऐं ॿार ब काफ़ी काफ़ी मुंहिंजा कला में ऐं ड्रॉइंग में रुचि रखंदा आहिनि कुझु कोशिश में इयं ई रहंदा आहिनि त असीं ठाहियूं ऐं सुठे नमूने घर खे बि सजायूं